جی السلام علیکم آپ خیریت سے ہیں کیا مجھے پی ایم کے وی وائی آفس سے بات ہو رہی ہے جی جی جی جی در اصل بات یہ ہے کہ میں ایک کورس کیا تھا تو مجھے سرفکیٹ کی ضرورت تھی مجھے مینشن کرنا تھا اپنے سی وی پہ تو یہ کب تک کب تک مل جائے گا آپ تھوڑا سا بتا دیں جی جی جی کب تک ایک مہینے میں نہیں نہیں نہیں سر ایک مہینے سے پہلے آپ کر دیں مجھے کہیں دینا ہے اور سخت ضرورت ہے جی جی اچھا نہیں نہیں بہت لیٹ ہو جائے گا اگر آپ کر دیتے ہیں تو بہت مہربانی ہوتی کیونکہ مجھے اپلائی کرنا ہے جی جی جی

دیکھ لیجیے ہو جائے گا اور آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور وہ سرٹفکیٹ بہت ضروری ہے مجھے چاہیے ہی چاہیے پندرہ دن کے اندر میں دے دیجیے مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ